हा मां हिकु इहा चढ़ाई यात्रा ते वई आहियां मां पावागढ़ वई आयां हुते हिकु हज़ारु अठ सीढ़ियूं आहिनि जिते असां चढ़ण में असांजे जाम मुशकिलूं अचनि पियूं पर माता जो नालो खणी करे असां धीरे धीरे उन चढ़ाईअ ते चढ़ी वियासीं ऐं आख़िर कार असां उते पहुची करे माता रानीअ जा दर्शन बि कयासीं हुते असांखे पहुंची करे जाम ख़ुशी ऐं सुकूनु महसूस थिए पियो उन जे करे असांखे थोरी हेल्थ इशूज़ थी पर उन खां पोइ कोई प्रॉब्लम न थी असांखे चढ़ण में जेतिरी प्रॉब्लम थी लहिण में ओतिरी कोई प्रॉब्लम न थीउते असां धीरे धीरे इहो सिखियासीं की कोई बि इंसानु कुझ बि ठाने त कोई बि राह मुश्किल कोन्हे असां धीरे धीरे पैंजे पाण में ई पाण खे ई हलाए करे अॻियां वधी सघूं था असांखे कहिड़े बि कंहिंजे बि सामाननि जी या कहिड़ी बि ट्रॉलीअ जी ज़रूरत न थी पए